हॅलो म्हाका एक्चुली गॅस सिलिंडर जाय आहल्लो मुगे न्यू एड्रेस आहा हांव आतां मातशें शिफ्ट जाल्लें सो मुगे कंज्युमर आय डी आसा टू झिरो वन फायव सिक्स एट सेवेन नायन एट म्हाका ह्या एड्रेसार मातसो न्यू सिलींडर आडून दियात कित्या म्हाजो गॅस सिलिंडर सोंपलो एन्ट्रेस नीव वाडे संतोशी माता टॅम्पला कोडे तिंगा शिफ्ट जाला सो तिंगा मातसो गॅस सिलींडर डिलिवर कोराय कित्याक म्हाका आतां सोगले कूक बीन करपाक जाय मातशें तुमी बेगीन प्रोसेस कोराय म्हाजें रिक्वेस्ट आनी डिलिवरी डिटेल्स धाडून म्हाका बेगीन डिलिव्हर कोराय